जि'यां के सभनें गी पता ऐ कि साढ़े केईं सारे धर्म न साढ़े देशा च साढ़े भारत च गै दिक्खी लैओ हिंदू लोग बी ऐन मुसलमान बी हैन हिंदू दा ते लोग मान करदे गै न लेकिन केईं सारे ऐसे लोग न जेह्ड़े दुएं धर्में दा बी मान करदे न जि'यां मुस्लमानें गी लेई लैओ साढ़े जम्मू कश्मीर च गै दिक्खी लैओ तुस जिन्ने हिंदू न जिन्ने डोगरे न उन्ने गै मुस्लमान बी हैन इवन के मुस्लमान जैदा न कोई बी इद्धर जैदा परेशानी नेईं होंदी धर्म गी लेइयै सारे इक दुए दा मान सम्मान करदे न इक दुए दा ख्याल करदे न के किश बी कम्म करना होऐ ते इक दुए गी पुछदे न जे बाह्र दे लोग इद्धर औंदे न जि'यां टूरिस्ट जिन्ने बी औंदे न बाह्रुआं बेशक ओह् हिंदू होंदे न कश्मीर च जंदे न घुम्मने आस्तै लेकिन उद्धर जिन्ने बी मुस्लमान न ओह् उंदा बड़ा मता सारा सुआगत करदे न आदर करदे न उनें गी गाइड करदे न हर चीज गी लेइयै इ'यां गै दिक्खी लैओ जेह्ड़े जम्मू दे लोग न जिस्सले ओह् बाह्र जंदे न हैदराबाद च जंदे न जि'यां कि सारे लोकें गी पता ऐ के उद्धर मुसलमानें दी तदाद बड़ी ज्यादा ऐ ते फ्ही उद्धर दे लोक बी इद्धर दे हिंदुएं दा बड़ा सुआगत करदे न में गै तुसें गी दस्सी ओड़ां में दो म्हीनें पैहलें हैदराबाद गेदा हा तेलंगाना स्टेट च ते उद्धर सारा तुसें गी दिक्खेआ तुसें दिक्खेआ होना जि'यां उद्धर खाना जिन्ना बी ऐ खाने पीने दा समान जि'यां बिरयानी होई गेई ओह् बड़ी फेमस ऐ उद्धर दी लेकिन ओह्दे कन्नै कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा हिंदू खाना उब्भी बड़ा जैदा उद्धर दा फेमस ऐ ते उद्धर दे लोग बड़े शैल तरीके कन्ने पेश आए मेरे कन्ने बड़ा सुआगत कीता इक आटो डरैवर हे उद्धर दे मुस्लमान हे में तुसें गी दस्सी ओड़ां उनें मेरे कोलां पैहे गै निं लैते मिगी घर धोड़ी छड्डेआ लेकिन मेरे कोलूं पैसे निं लैते इस चीज गी दिक्खियै कि में जम्मू कश्मीर दा ते एह्दे कन्नै गै पता लगदा ऐ कि उद्धर जियां साढ़े देश च हिंदू न मुस्लमान न इवन के क्रिश्चिन न उब्भी बड़ा आदर करदे न इक दुए दा ते इ'यां गे सभनें गी मिलियै रौह्ना चाहिदा किट्ठे होइयै रौह्ना चाहिदा ते इक दुए दा आदर बी करना चाहिदा